योगा करप म्हणजे आपलें जें शरीर शरिराचेर खूप फ शरिरा शरिराचेर खूब फायदो जाता काय काय तर एक तर ऑक्सिजन जर घेतलय जाल्यार तुका ऑक्सिजन एकदम फ्री घेवपाक मेळटा तशेंच आपल्या हात पांयां हातपांय जे वळी आसत म्हणजे अशे ह्या कशे जातत तेचेर सुद्दां ब्लड सरकुलेट आसा तो सुद्दां एकदम बरो एकदम फ्री रावता आनी आपलें योगा करून आपलें जें मायंड आसा तें खरेंच एकदम हलकें कशें दिसता म्हणजे वायट विचार जर आनी कसलें कोण जर कितेें सांगताले तेचेर जास्त आमचें त लक्ष वचना योगाचे हेचेर रावता काय कारण कायतरी योगा जर केले जाल्यार आपलें जर जेवण बी हें एकदम सारकें पचन बी जाता खरेंच म्हाका इतलें बरें दिसता कायतर योगा करप ही आपल्या जिवनाक खरीच एकदम बरी कशी आनीक त जें कितें हात पांय तुजें दुखता तें योगा करून एकदम फ्रॅश अशें दिसता